आं आंनि न'आ काजोलगाव सान्तिपुरावमोन ओमफ्राय आं दा आं बेटलाव हाबा जाफैबाय दा आंहा हाबा जानायनि उनाव आं फिसा फिसाफोर खांबाय फिसाफोरा आंना फिसाजोफोरा सानै फिसाज्ला सासे दा बिदिनो दुखु खस्त' सहायनांबाय दा फिसा जोंहा हा हुबोथ' गैखाया बिदिनो खामला मुजिरा मावनानै जोङो जा थाइसे मोनो बेखौनो जों बेजोंनो फोरोंबाय गथ'फोरखौ जोंहा मालायनि हा लानानैसो गायनानै जायो जोंहा हाबो गैखाया बेखौनो जोङो फिसाफोरखौ बेजोंनो दिनै एसे गाबोन एसे दाउ अमा लानानै एबा मानानै जोङो मालायनि हा खेति मावनानै जों बेजोंनो गरसे गरनै बुथुमनानै फिसाफोरखौ जोङो फोरोंबाय आरोखि जोंहा फिसाफोरा जोंहा माबा फिसाज्लायाबो बि ए क'मप्लिट जाबाय आरो फिसाजोआबो देग्लाय फैगोनाव बि ए क'मप्लिट जागोन जों फिसाफोरखौ रोङा होननानैबाबो गैया होननानैबाबो जों फिसाफोरखौ फोरोङालासिनो थायाखै जों फोरोंदों बिमा बिफा रोङाबाबो जोंथ' रोंखाया आरो जोंहाबो दुखु कस्त'आव आंहाबो गोग्लैनांदों आखाइ बायनाय समाव आंहाबो बिराद खरसा जादों हा फाननानैसो आंखौ सिकित्सा खालामनांदों बेयावबो फिसाफ्रा बिराद कस्त' मोनदों आरो बेनि गेजेराव बिदिनो एखम्बा लोमजानाय साजानायफोरावबो थाखा फैसा थांबाय आरो फिसाजो सासेयाबो हाबा जाबाय बेयावबो जोंहा खरस थांबाय होनबाबो जोङो दा थाग थुग सोलिनानै जोङो न'खरखौ सालायनानै जागासिनो आरोखि सोलिगासिनो

बेनि गेजेराव आरो बिदिनोसै फिसाज्लायाथ' दा बि ए क'मप्लिट जानानै लेखाथ' फरायखायासै दा फिसाजोआ फरायगासिनो आरो दा आरो बिदिनो एखनबा दाउ लाबाय अमा लाबाय फानबाय बेजोंनो जोङो एडमिस'न खालामना होबाय लेखा फरा बेजोंनो बायनानै होबाय सोरनावबा दाहार रिन लानानैबाबो जों फिसाफोरखौ फोरोंबोदों बेजोंनो जों जाहोबोबाय लोंहोबोबाय बिदिनो थाब थुब सोलिनानै आरोखि आंबो बिदिनो जौ सङो मा जौ संबाय जौ इसे इसे संनानै बेजों संख्रि बानलु जायो बेजोंनो फिसाफोरखौबो फोरोङो आरोखि जों होनबाबो जों फिसाफोरखौ फोरोङालाबासिनो थायाखै जों फोरोंबोगासिनो माथो खालामबावनो जों माइ गायो जोंहा माइ मालायनि माइ गायनानै जों एसे माइ आरि फानबाय माबाय बिदिनो बेमार आजार नायबाय मैगं थाइगं इसे आबाद खालामबाय बेजोंनो जोंनि सोलिनांगौखिनिखौ जों सोलियो आरोखि बेबायदि मावनानै बेनो आंनिया